جی ہیلو جی جی کہیے کیا بات ہے

تو اس سے پہلے کوئی دوائی آپ نے لی اور کسی کے پاس دکھایا ہے کہ آپ نے جی جی تو آپ ایسا کریں کہ مطلب پورے دانت میں درد ہوتا ہے نا پورے منہ میں یا مسوڑا بھی درد ہو رہا درد ہوتا ہے کیا مسوڑا بھی درد جی تو ایسا کریں آپ جو ہیں ایک ٹیبلیٹ آتا ہے اب میں ابھی باہر ہوں ٹھیک ہے کسی دوسری جگہ پہ ہوں آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی تو آپ ایک دوا کمبی فلان ہے اور زخمی کے لیے میگا پین ہے سنٹڈ وغیرہ ہے یہ سب آپ لے سکتے ہیں ہے نا کبھی آپ کے وہ آپ کے آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں میڈیکل جی جی فی الحال ابھی آپ میڈیکل چلے جائیں اور وہاں سے میگا پین لے لیں اور اس کے بعد تاماجین ایس پی لے لیجیے لوپی ساٹ پی لے لیجیے ہے نا اس سے کہیے کہ بھائی ہم کو اس طرح کا ہے تو پھر یہ دوا آپ کو مل جائے گی وہاں ہے نا آپ میڈیکل چلے جائیں وہاں آپ کو میگا پین وغیرہ لے لیجیے جی جی ضرور ٹھیک ہوگا بس آپ میگا پین وغیرہ کھائیں اس سے کوئی نہیں ہوگا اگر زیادہ پریشانی ہو تو ان شاء اللہ میرے پاس آئیں آپ میرے کلینک پر آئیں وہاں سہرسہ میں ڈیوی روڈ میں لگتا ہے تو ایسا کریں آپ جو ہے تھرڈ ایئر میں آئیے ٹھیک ہے وہاں ہم سے ہم سے ملیں آپ

ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک آئیے آئیے ٹھیک ضرور آئیے